म्हाका कांतार कोरपाची चड आवड आनी म्युजीकूय बरोवपाची म्हाका आवड पूण बेस्ट सिंगर म्हणटा म्हणचो तेशें कोन कांय ना सोगले सिंगर आहा ते आपआपल्याले गेले दुसरे भाशेचे म्युजीक घेवन येता दुसरे भाशेची कांतरां घेवन येता सो म्हाका बेस्ट अेश कोन्न कोणूच तितू लागना पूण एक मात्र जाणा की हांवूय बरें कांतार कोत्तां आनी हांवूय बरें बोरोयतां सो म्हाका दिसता हांवच म्हज्या पासून मुगेलेच म्युजीक कंपोजर म्युजीक कंपोजींग कोत्ता तें म्हाका म्हाका आवड सारकें हांव कितें हांव बरो हांव जाणा हांव कितूं त्रास घेवन तें करता आनी म्युजीक बरोवपाचें इज सोंपें काम न्ही तें तें तेका जायते दीस लागता तेका जायते टायम लागता सो म्हाका दिसता म्हाका हांवूंच एक गूड कंपोजर म्युजिकाचो आनी सिंगर म्हाका जायते भाशेन हांव कांतरां बोरोयतां आनी तशें करून दुसरें सिंगर बी सोगलें बरें आसा सोगल्यांक आपापल्यालें बरें दिसता ऑफकोर्स आमी दुसऱ्यांक पळोवन कॉपी कॉपी अशें करिना पूण आप आपणागे ओन करूंक सोदता तांकां चोयन सो म्युजीक कंपोजर म्हणटा म्हणजे रोनन किटींग आहा आनी गोंयचे जायते लोक हिंगा फ्रांसीस तेतुये ताजे लेंय बरें दिसता म्हाका